सौ अठ ॾह हज़ार चार सौ वीह अरिड़हं सौ ॿानवें छावनजांहु हज़ार अठ सौ ॾह नव लख नवानवें हज़ार नव सौ नव